हाँ आप क्या डायरेक्टर बोल रहें हैं

अच्छा क्या आप कभी काम किया हैं कोई फिल्मों में कोई सीरियल में मैं बोल रही हूँ अंजली कुमारी मेरा नाम है हाँ मैम मैं अंजली कुमारी डायरेक्टर हूँ मैं यहाँ बेरहन में रहती हूँ

मैं पूछ रही थीं कि क्या आप सिरियल में काम कर सकती हैं मैं तो सीरियल बनवाती हूँ आपने इससे पहले आपने कहाँ किया है ओके तो आपने कहाँ किया है

तो आप यहाँ पर आ जाए यहाँ पर कर लीजिए आपका रहने का खाने का व्यवस्था सारा यहाँ पर मिलेगा मेरे यहाँ रहने के लिए भी जेंट्स भी लेडीज़ भी रहेंगे वहाँ पर गाड़ी भी देंगे आने जाने के लिए मेरे यहाँ मिलेंगी ना आप यहाँ पर कर लीजिए हाँ अब मैं लूँगी पहले आपने कहाँ किया है तो उसका सर्टिफिकेट तो आपको तो दिखाना ही पड़ेंगा ना हाँ जब आप मेरे यहाँ आएँगी तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा आप जहाँ पहले किए होंगे वहाँ का सर्टिफिकेट हमें दिखा दीजिएगा फिल्म करना है आपको जैसे हमारे यहाँ आएँगी तो कोई छोटी सीरियल का मैं आपको फिल्म निभाना हैं उसमें हम आपको तो हीरोइन का रोल देंगे आप हमारे यहाँ आ जाइए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप पेमेंट वेमेंट का कोई दिक्कत नहीं होगा सारी चीज का सुविधा मिलेगा आपको ठीक है मैम तो आप हमारे यहाँ आ जाए फिर हम आपको सारी डिटेल बता देंगे

आप आ जाइए सुबह दस बजे तक आप ठीक है आप दस बजे तक आ जाएगा मैं ऑफिस में रहती हूँ आप मेरा नंबर आपको भेज दूँगी आप कर लीजिएगा उस पर कॉल